میرے خاندان میں کل بیس لوگ ہیں اور میرے خاندان کے لوگ شہر کے ایک علاقے میں بسے ہوئے ہیں اور ہمارے خاندان میں جو کار کاروبار ہے وہ گیراج کا ہے زیادہ تر لوگ گیراجز کا ہی کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو سرکاری ملازم ہیں ان میں کچھ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں جو گیراج کا کام کرتے ہیں اور ہمارے دوستوں میں کل میرے چار دوست ہیں ان چار دوستوں میں سبھی لوگ اپنے اپنے جگہ پہ اور وہ بھی ہمارے علاقے کے آس پاس ہی بسے ہوئے ہیں ہمارے دو دوست بدیس میں پڑھائی کرتے ہیں اور دوست اپنے ہی ملک میں پڑھائی کرتے ہیں ایک دوست جو تکنیک کے ماہر ہیں اور دوسرے دوست ہیں اتہاس کے طالب علم ہیں جو وہ اپنی تعلیم ڈیلی وشوودیالیہ سے پوری کی ہے